घरके काम करलाके बाद सब काम निपटेलाके बाद सब काम कएके एक बगलसँ दए देलहुँ नहाय सोनायके तब रेस्ट करय छियै टाइम पास करनाइ छै तऽ चारि गो मिलके मोबाइल उबाइल देखय छियै मोबाइल देखय छियै बैठिके मनोरञ्जन करय छियै काटून ऊटून देखय छियै ओइमे नाच गानवला देखय छियै कभी भोजपुरी कभी हिन्दी जे मोनमे अयलहुँ उ अपन देखय छियै बैठल बैठल अपन रेस्ट करय छियै रेस्ट करलाके बाद फेर सब अपन अपन उठिके घर गेलहुँ सब काम धन्धा करलहुँ काम धन्धा कएके फेर खाना पीना बनेलहुँ

चारिगो मे बैठ उठिके खिस्सा कहानी हुवै छै लूडो उडो देखय छियै कभी लुडो देखय छियै कभी अब कार्टून देखय छियै कभी नाचवला देखय छियै कभी कभी कार्टून देखलहुँ कभी नाचवला देखलहुँ कभी हिन्दी फिल्म कभी भोजपुरी ईसब देखलहुँ अपन टाइम पास करयके लिए टाइम पासके बाद अपन फेर उठलहुँ तऽ फेर खाना पीना बनेलहुँ खाना पीना बनायके तब अपन फेर खाना पीना खाइके फेर रातिमे आराम करय छियै बाल बच्चा खाना पीना खिलायके ओकर देखभाल कए के तब जाइके अपन घरमे सुतय छियै फेर उठय छियै फेर घर अर करय छियै घरके सारा काम कए कऽ तब जाइके फेरसँ अपन सुबहे उठय छियै फेर घरमे काम करय छियै काम कए कऽ नस्ता पानि बनबय छियै नस्ता पानि बनैलाके बाद तब फेर बाल बच्चाके खाना उना देलहुँ नहबेलहुँ सुनेलहुँ इसब करलहुँ खाना दए कऽ पैक उक कएके जहाँ जाइके बच्चाके रहय छै ईसकुल उस्कुल जाइके रहय छै अपन जाइ छै फेर अपन रेस्ट करय छियै रेस्ट करय छियै फेर मोबाइल उबाइल देखय छियै मोबाइल उबाइल देखलाके बाद तब फेर जाइके कार्टून देखलहुँ मोन होल कार्टून देखलहुँ मोन होल अपन नाचवला देखय छियै मोन होलय अपन इएहमे नाचवला देखलहुँ कार्टून देखलहुँ कुछो अपन जे एकसँ एक अपन अइतय रहय छै मोबाइलमे मङ्गा मङ्गा देखिते रहय छियै फेर जाइके मोन अगुता गेल तब फेर उठिके खाना पीना खाइ छियै फेर जाइ घुमि फिर लै छियै इहे सब घरमे करय छियै फेर बाल बच्चाके देखय छियै बाल बच्चाके देखलाके बाद सब काम निपटेतय हुवै अपन घरमे रहय छियै देखभाल करय छियै फेर जखनी मोन होल मोबाइलो आओर देखलहुँ मोन भेल अपन कामो करलहुँ घरमे करिके रहय छियै सबके देखते हुवे चलय छियै फेर मोबाइल उबाइल अपन केना कए कऽ राखय सुरक्षित से राखलहुँ फेर बाल बच्चाके देखलहुँ केना कए कऽ बाल बच्चा कहाँ जाइ रहलय इसकुल कखनी टाइमपर गेलय नहि गेलय की खेलकय नहि खेलकय ककरासँ लड़ाइ कयलकय ककरासँ झगड़ा कए देतय सब चीज देखय लऽ पड़य छै घरमे सम्हारय लए पड़य छै सब चीज करते हुवए देखय लए पड़य छै गार्जियनके नौता पर सब चीज ओकर कपड़ा लत्ता धोलहुँ टाइम टाइमसँ इसकुल भेजलहुँ टाइमसँ खाना देना टाइमसँ ओकरा अपन देखभाल करना टाइमसँ ओकर सर्फ साबुन कपड़ा लत्ता खीचना ओकरा सुरक्षितसँ रखबय केना ओकरा उ तरहे राखय लए पड़य छै रातिके सुतय जेना मच्छरदानी लगायके घरमे सुतय छै फेर उठय छै ब्रशसँ मुँह धोलहुँ ओकर मुँह धुवै छियै फेर खाना दै छियै इएह सब कए के अपन दिनमे दस घरमे हुवै छै महिला आदमीके बेगूसरायमे जानते छै केतना अपन ईसब पढ़ाइ लिखाइके बारेमे जादा छै खाना पीनाके अथी जादा छै कि हँ खाना पीना फेवरेट छै बेगूसरायके बेगूसराय बिहारके बाल बच्चाके जादा कएके कोचिंग ट्यूशन पढ़बय छियै सरकारी इसकुल भेजय छियै इएह सब करय छियै दिनभरि कि घरमे करबय बैठल एतनो तऽ करबय ने बाल बच्चाके देखबय ने दिनभरि काम करलाके बाद तनिक रेस्टो कखनो कए लै छियै बारह दू बजे अपन घरमे तनी गो देख लेलहुँ मनोरञ्जनके लिए मोबाइल तोबाइल अपन देखकऽ दिन अपन कहूना कट छै तकरबाद फेर उठलहुँ फेर जाइके घरमे काम रहय छै ढ़ेरी कर छियै कए कऽ फेर जाइकऽ सब काम कए कऽ बकरी मेमना देखना घरमे फेर खाना बनेलहुँ फेर बाल बच्चाके देखलहुँ इएह सब देखय जे घरमे सारा काम रहय छै उ अपन देखय छियै ई नहि छै कामके बुरए दै छियै काम जे रहय छै सब करय छियै घरमे